اردو زبان کی کئی منفرد خصوصیات ہیں جو اسے دنیا کی دیگر زبانوں سے ممتاز اور دلچسپ بناتی ہیں اردو ایک بہت ہی خوبصورت شاعرانہ اور متنوع زبان ہے اس کی کئی کئی خصوصیات ہیں جو اسے منفرد بناتی ہیں نمبر ایک ادبی ورثہ اردو ادب کا ورثہ بہت ہی غنی اور وسیع ہے اردو شاعری کی کلاسیکی صنفیں جیسے غزل نظم اور قافیے نے اردو ادب کو عالمی سطح پر شہرت دلائی ہے مشہور شاعروں جیسے مرزا غالب فیض احمد فیض اور احمد فراز کی تخلیقات اردو ادب کی خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہیں اردو ادب میں افسانے ناول اور ڈرامے بھی اپنی ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں جن میں اشفاق احمد منٹو اور بانو قدسیہ جیسے ادیبوں نے اہم کردار ادا کیا ہے خوبصورت رسم الخط اردو زبان کا رسم الخط فارسی عربی اسکرپٹ پر مبنی ہے جو کہ خوبصورتی اور پیچیدگی کے لحاظ سے نمایاں ہیں یہ رسم الخط دائیں سے بائیں لکھا جایا اور ہر حرف کی شکل مختلف مقامات پر مختلف ہو سکتی ہے جو اسے ایک منفرد جمالیاتی پہلو دیتا ہے غنی لغت اردو زبان کی لغت بہت وسیع اور متنوع ہے اردو نے اپنی لغت میں عربی فارسی ہندی اور انگریزی لغات کو شامل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی لغت بہت امیر اور رنگین ہیں اس زبان میں مختلف مواقع مزاج اور جذبات کے اظہار کے لیے وسیع تعداد میں الفاظ موجود ہیں شاعری اور نثر کی جھلکیاں اردو شاعری میں رومانوی فکری اور سماجی موضوعات کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے غزل کی صنف اردو ادب کا ایک اہم حصہ ہے اس میں اشعار کی ترتیب قافیہ اور ردیف کی خوبصورتی نے اردو شاعری کو عالمی سطح پر تسلیم کرایا ہے نثر میں بھی اردو نے اپنے مخصوص انداز اور لہجے کے ذریعے معاشرتی مسائل فکری موضوعات اور انسانی جذبات کو مؤثر انداز میں بیان کیا ہے بول چال کی زبان اردو ایک لچک دار زبان ہیں جو بول چال کی زبان کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اس کی زبان میں لطیف مزاح عام فہم محاورے اور روز مرہ کی زندگی کے حوالے سے اظہار کی ایک خاص صلاحیت ہے اس زبان کا دلکش اندازِ بیاں اور عوامی رابطے کے لیے آسانی سے قابلِ قبول ہونے کی خصوصیات ہیں ثقافتی امتیاز اردو نے مختلف ثقافتوں اور زبانوں کے امتزاج سے اپنی شناخت بنائی ہے یہ زبان مختلف تاریخی دوروں ثقافتی تبدیلیوں اور جغرافیائی اثرات کے نتیجے میں ترقی پذیر ہوئی ہے اس کی مختلف بولیاں اور لہجے اسے مزید دلچسپ اور متنوع بناتے ہیں محاورات اور اصطلاحات اردو زبان میں محاورات اور اصطلاحات کی بڑی تعداد موجود ہے جو عام زبان میں استعمال ہوتی ہیں یہ محاورات نہ صرف اردو زبان کو دلچسپ بناتے ہیں بلکہ مختلف معاشرتی اور ثقافتی پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتے ہیں موسیقی اور نغمے اردو زبان کا ایک اہم پہلو اس کے نغمے اور گانے ہیں کلاسیکی اور جدید موسیقی میں اردو گانے ایک اہم مقام رکھتے ہیں فلمی نغمے غزلیں اور قوالیاں اردو زبان کی موسیقی کو مزید رنگین اور دلکش بناتی ہے